हाँ तो

हाँ तो मेरे घर से आप

वहाँ से अंदर आना है अभी सर ढेर नहीं एक किलोमीटर दूर वहाँ से आने के बाद में एक गली होगी पत मतलब छोटी सी और बस उसी गली में से आ जाओगी तो मेरे घर ही आ जाओगी हाँ तो फिर आईए आप हम आपको घुमा देंगे आपको खिला भी देंगे मतलब कहाँ मतलब जहाँ आपको अच्छा लगे और जहाँ

तो हम तो हम घुमा देंगे और दिखा भी देंगे न हाँ तो हम तैयार हैं बस आप आईए हाँ तो इधर से जैसे बोले हैं आ जाओगी न जैसे बोले हैं वैसे आ जाओगी न हाँ तो आ जाईए तो मतलब घुमा देंगे और कुछ चीजें भी खिला देंगे जो आपकी पसंद हो हाँ तो ठीक है अब हाँ हाँ हमको आता है अगर मतलब खिला देंगे दुकान से अगर अच्छी नहीं होगी तब हम आपको बना कर खिला देंगे हाँ तो बना कर खिला देंगे मतलब अगर पूरा मतलब बाजार घुमा देंगे अगर अच्छा लगे तो खा लेना नहीं तो फिर हम बना कर खिला देंगे हाँ तब आओ हम फोन लेकर ही वेट कर रहे हैं हाँ तो ठीक है आओ